باورچی خانہ کسی بھی گھر کا بنیادی حصہ ہوتا ہے جہاں مختلف قسم کے برتن اور اوزار کھانا پکانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان برتنوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اور ان کا استعمال مختلف کاموں کے لیے ہوتا ہے یہاں باورچی خانے میں موجود چند اہم برتنوں کی وضاحت کی گئی ہے اور ان کے استعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے جیسے پتیلا پتیلا ایک بڑا برتن ہوتا ہے جس کا استعمال عام طور پر سالن شوروا اور چاول پکانے کے لیے کیا جاتا ہے اس کی بڑی گنجائش ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑے خاندانوں کے لیے موزوں ہوتا ہے پتیلا عام طور پر اسٹیل یا المونیم یا پیتل کا ہوتا ہے کڑاہی کڑاہی ایک گہرا اور گول برتن ہے جس کے کنارے بلند اور موٹے ہوتے ہیں اس کا استعمال زیادہ تر تلی ہوئی چیزیں بنانے مثلاً سموسے پکوڑے فرائز وغیرہ کے لیے کیا جاتا ہے کڑاہی میں کھانا آسانی سے گولائی میں پلٹایا جا سکتا ہے جس سے ہر طرف یکساں پکائی ممکن ہوتی ہے فرائی پین فرائی پین ایک یہ چپٹا اور ہلکا برتن ہے جس میں تلا ہوا کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں انڈے سبزیاں اور چھوٹے گوشت کے ٹکڑے فرائی کیے جاتے ہیں اس کے سطح نان اسٹک بھی ہو سکتی ہے جو کھانا جلنے سے بچاتی ہے اور صفائی میں آسانی فراہم کرتی ہے پریش کوکر پریش کوکر ایک ایسا برتن ہے جس میں کھانا زیادہ درجہ حرارت اور دباؤ کے ذریعے جلدی پکایا جاتا ہے اس کا استعمال دالیں گوشت اور سبزیاں تیزی سے پکانے کے لیے کیا جاتا ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے جن کے پاس وقت کم ہوتا ہے اور وہ جلدی کھانا بنانا چاہتے ہیں چمچ اور کفگیر چمچ اور کفگیر کھانا پکانے اور ہلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں چمچ مختلف سائز اور اقسام میں آتے ہیں جیسے کہ چھوٹا چمچ بڑا چمچ اور سوراخدار چمچ جو سالن اور شوروے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کفگیر چاول اور دیگر خشک چیزوں کو ہلانے اور نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلینڈر اور اور مکسر بلینڈر اور مکسر جدید دور کے ضروری باورچی خانے کے آلات ہیں بلینڈر کا استعمال شیک اور پیسٹ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے جبکہ مکسر کو پیاز لہسن مسالے اور دیگر اجزاء کو پیسنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ دونوں آلات کھانا پکانے میں وقت کی بچت کرتے ہیں اور آسانی فراہم کرتے ہیں پلیٹ اور تھالیاں پلیٹ اور تھالیاں کھانا پیش کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے مختلف سائز کی پلیٹ سلاد میٹھے اور کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تھالیوں کا استعمال خصوصی کھانوں میں ہوتا ہے جن میں کئی قسم کے سالن اور چٹنیوں کو ایک ساتھ پیش کیا جا سکتے ہیں کپ اور گلاس کپ اور گلاس پانی چائے کافی اور دیگر مشروبات پیش کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کپ عام طور پر چائے اور کافی کے لیے ہوتے ہیں جبکہ گلاس میں پانی جوس اور دیگر ٹھنڈے مشروبات پیش کیے جاتے ہیں یہ برتن باورچی خانے میں کھانا پکانے اور پیش کرنے کو عمل کو نہایت آسان اور منظم بناتے ہیں ہر برتن کی اپنی خاصیت ہے اور ہر ایک مخصوص کام کے لیے بہتر ہے اس طرح مختلف برتنوں کا صحیح استعمال باورچی خانے میں وقت اور محنت کی بچت کرتا ہے اور کھانا بنانے کا عمل خوشگوار بناتا ہے